میں ایسی کئی کتابوں سے واقف ہوں جو لوگوں کو جذباتی کر دیتی ہے اور اکثر لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے ان میں سے چند مشہور کتابیں اور ان کے جذباتی پہلو یہاں بیان کیے گئے ہیں از خالد حسینی یہ کتاب افغانستان کی جنگی حالت دوستی غداری اور کفارے کے موضوعات پر مبنی ہے کہانی کی مرکزی کرداروں کی مشکلات اور ان کی زندگی میں آنے والے دردناک واقعات اکثر قارئین کو رلا دیتے ہیں یہ کتاب افغانستان میں دو عورتوں کی زندگی کی مشکلات اور ان کی جدوجہد کی داستان بیان کرتی ہے دونوں کرداروں کی تکالیف اور ان کے درمیان پیدا ہونے والا محبت اور ہمدردی کا رشتہ دل کو چھو لینے والا ہے ان فرینک کی ڈائری دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کی حقیقی داستان ہے اس کی معصومیت اور خوف کے ساتھ ساتھ اس کی امید اور حوصلے بہت سے قارئین کو رلا دیتے ہیں یہ کتابیں انسانیت محبت جدوجہد اور امید کے موضوعات کو گہرائی سے بیان کرتی ہے اور ان کی کہانیاں اکثر قارئین کے دلوں کو چھو لیتی ہے اور انہیں جذباتی کر دیتی ہے